हमारे गाँव में पहले लड़की देखने जाएँगे उसके बाद अच्छा लगेगा तो फिर जाके छेकेंगे फिर तिलक होगा फिर उसके बाद शादी होगी फिर शादी में गाड़ी करेंगे डी जे करेंगे

रिश्तेदार आएँगे

बारात जाएगी नाचते हुए

बारात जाएगी वहाँ पर खाना पीना खाएँगे सब लोग खाके फिर आएँगे घर फिर कुछ दिन तक रिश्तेदार रुकेंगे और नाच गाना होगा फिर सब चले जाएँगे